ایک جنوری دو ہزار دو دو جولائی تی دو ہزار بارہ چھ جولائی دو ہزار پندرہ پندرہ اگست دو ہزار بارہ چھبیس نومبر دو ہزار چھ